हमरा सबके मधुबनीके की कहू हाल समाचार एकटा मिथिला पेन्टिङ्ग अपना सबके फेमस छलै जे मिथिला पेन्टिङ्ग मधुबनीके ई छै लेकिन ओहोमे आइ काल्हि लोक एहिना आँखि खराब भऽ जाइ छै मिथिला पेन्टिङ्गमे तऽ बहुत चाही ओहिमे आँखि आरिकऽ कऽ देखिऔ करू आओर तइओ ओकर जे होबाके चाही से नहि पुरि रहल छै जतेक मेहनत छै ओहिके फल तऽ भेटबाके चाही ने से नहि भेट रहल छै तहिओ लोक कहुना चलि रहल अइ जिनगी काटि रहल अइ आओर मधुबनीमे तऽ किछु नहि एहन छै जे लेडीजो लऽ जेन्टसो लऽ जे आइ जतेक आदमी एक्सपोर्टमे जाकऽ दिल्ली बम्बइ काम कऽ रहल छथि से अपन मधुबनीमे किछु एहन कारखाना कम्पनी खुलितै जे सब आदमी बाहरके अपनगाँव मधुबनीमे रहितै नहि अपना सबके जमीनके कमी छै आओर नहि पूँजीके कमी छै मोनके कमी छै जे अपन सबके मधुबनी जिलामे किछु नहि आगाँ बढ़ि रहल अइ किछु नहि भऽ रहल अइ ईसब आदमी सोचिके विचारिके जदि करितहुँ तऽ सब आदमी लेल ई फायदामन्द रहितै जे अपनो बिहार अपन बिहार बनि जइतै एखन खाली अपने सब कहै छिए अपन बिहार हँ लेकिन ई बजलासँ किछु फाइदा नहि हैत एकरा अपन बिहार बनबिऔ आओर मजगूतसँ आओर खूब नीक बिहार बनबिऔ सब जेना पूजा पाठ लोक करै छै दिलसँ तहिना ई दिलसँ अपन बिहारके नीक बनाबऽके कोशिश करू हँ आओर आगाँ बढू सब आदमी आओर सबके बढ़ाबऽके कोशिश करू हाथ पकड़िकऽ जे सब आगाँ बढ़ी कियाकि सबके ई सबटा ई नाटक छै नाटक कऽ कऽ सबके एक दिन तऽ जाइके छै किओ नीक करैए किओ खराब करैए किछु करैए तऽ नीक कऽ कऽ किएक नहि जाएब हँ जे नाम रहत मधुबनीमे बहुत कलक्टर साहब छथि हमर गाम छथि ओहोमे बहुत सब किछु छथि लेकिन किओ किछु कऽ नहि रहल छथि ताहिके हमरा बहुत दुःख अइ हँ जे किओ अपन गाँवके या अपन एकटा हम गामके आगाँ बढ़ेबै तखने ने मधुबनी रहिका जेतै आओर रहिकासँ मधुबनी जेतै तऽ आगाँ बढ़तै अँइ तऽ गामेमे आगाँ नहि बढ़ेबै तऽ हम रहिका तक पहुँचे नहि पेबै तऽ हम मधुबनीके की आगाँ बढ़ेबै ताहि दुआरे हमरा सब आदमीसँ ई अइ जे सब आदमी मिलकऽ अपन मधुबनी जिलाके आगाँ बढ़ाबऽके कोशिश करू कम्पनी फैक्ट्री अथी सब लगाबऽके कोशिश करू जे लेडीज जेन्ट्स सब अपन काम करै आओर खुशी हाल सब रहै